आङो बर' एबा बर' हारिनि मानसि जानायलाय बर' न'खरावनो जोनोम जानायलाय आंनि बिमा उन्दैनिफ्रायनो बर' रावखौ रायज्लायनाय फाव फेसनजों फोरमायनाय बर' रावनि गासैबो सोदोबथि सोदोबथिफोरखौ आङो बुजिफ्रामो आरो मोजां मोनो मोजां मोननायजों लोगोसे आंनि रायज्लायनाय आंनि सोदोब सोदोबथिफोर आरो जायखौ सेन्टेन्स दानायाव आङो बर' रावखौ जेबो जेंना मोननाय जाया जायखौ आं रायज्लायनाय बर' रावनिखौ रायज्लायनाय उन्दैनिफ्रायनो जोनोमनिफ्रायनो बिमा बिबौनिफ्राय बिमायंमोननिफ्राय रोंबोनायखाय खोनाबोनायजों लोगोसे गावनि हारिमुनि सोमोन्दै गावनि मावनाय दांनाय गासैखौबो आङो बर'जोंनो रायज्लायनो मोजां मोनो जेबो गोब्राब जेंना जेबो सुरनि जेंना जायखौ सोदोब दानाय सेन्टेन्स दानायफ्राव आङो जेबो गोब्राब मोना जाय गोदान गोदान सोदोब जायखौ गोदान गोदान सोदोबथि सेन्टेन्स दानाय बेफोरखौ आं सोलोंनो मोजां मोनो बर'नि सोमोन्दै आङो नायबिजिरनो मोजां मोनो जाय सोदोबफ्रा भखेबुलारिफ्रा जाहाथे मोजां आं बेखौ एदप्ट खालामो आरजिनानै लायो जाय सोदोब थिखौ मोजां आं बेखौ आरजिनायजों लोगोसे आङो बाहायो इमप्लय खालामो इमप्लिमेन्ट खालामो जाय सोदोबखौ रायज्लायोब्ला गुबुन मानसिया गाज्रि मोना जाय सोदोबनि गेजेरजों जोंनि हौवा हिनजाव ज' बयजोंबो बाख्नाय जायो मिनिंफुलै फोरमायनो हायो आरो गुबुन मानसिफ्राबो मोजां मोनो आं बेखौनो एदाप्ट खालामनायनि लोगोसे बे सोदोबफोरखौ एदप्ट खालामनायनि गेजेरजों आङो गुबुनफोरनि गेजेराव फोरमायनो मोजां मोनो जायफोरखौ आंनि स्पिच आंनि बिबुंथिफ्रा आङो बेफोरखौ आङो मिथिं दावथिं जायखौ मास गेदारिं बर'फोरनि गेजेराव सोलोंथायनि मोनसे इनतेलेक्सुयेल मितफ्राव आङो बाहायो जाय सोदोबफ्रा जायखौ सोदोबथि गोनां बेफोरखौ आं बाहायनो मोजां मोनो बेजोंनो लोगोसे आंनि आंनि फोरमायथिखौ आङो मेसेजखौ होनो नागिरो गोजोनथों